हमरा राज्यमे जे है से दरभंगा आओर मधुबनी जिलामे के जे लोकसब अछि से दोसर जगह अपन अपन प्रवास करके आओर मैथिली भाषाके प्रचार करै छथिन जेनाकि हमसब स्वयं बेलौंचे सतलखासँ जुड़ल छियै ताहिसँ हमसब दोसर क्षेत्रमे जेना सीतामढ़ी भऽ गेलै तऽ सीतामढ़ीमे आके यहाँ बसिके आओर मैथिली भाषाके जे है से जनसंख्या भी विस्तार करिके आओर मैथिली भाषाके जे है से विस्तारित रूपसँ हम अपन राज्यमे विस्तार कर रहल छी ओना हमरा राज्यमे मैथिली भाषा अइ से बड्ड मतलब उच्च भूमिका प्राप्त केने अइ यहाँके जे भी पण्डित सब छथिन जे मिथिला छै मिथिला क्षेत्र छै तऽ यहाँके भाषा मैथिली अइ आओर दोसर भाषा सब जे है से ऑफिस कार्यालय सबमे प्रयोग कयल जाइए मैथिली भाषा जे है से कनिक पिछड़ा वर्गमे मानल तऽ जाइए लेकिन यहाँके मुख्य लोकसब जे छथिन उ सब मैथिली भाषाके प्रयोग नहि करै छथिन